अखन तक जे यऽ हम बहुत चीज सिखने नहि छी लेकिन जेना मोमोज भेल पनीर के बहुत डिश आबैया एकदुगो बनायल छी और एकदुगो नहि जे बनायल गेल नहि जानै छी ओकरा केना बनायल जइया ओकरा मे की की डालै के यऽ दिक्कत भऽ जाइए जेना मिठाइयो भेल काला जामुन बनाए लेने छी जेना रसमलाइ यऽ ओकरा मे की डालै के यऽ केना बनाइ यऽ हमरा जानकारी भी नहि यऽ ई कारण दिक्कत यऽ की की ओकरा मे लागैया ई कारण कोशिश करै छी लेकिन बने बनेने नहि छी अखन तक आब देखियौ कोशिश मे लागल छी अगर भए बनाइ छी ई कारण अओर सब बहुत मिठाइ यऽ जेना रसमलाइ यऽ और अथी लड्डू सब जेना बेसन के लड्डू यऽ ओभी हमरा बनै मे कठिन लगैया की नहि जानै छी ओकरा मे की की लगैया